میری پسندیدہ کتابیں اردو زبان میں فضائل اعمال کیونکہ یہ سچے واقعات پر مبنی ہے اور اس میں ان واقعات کا تذکرہ ہے جو آدمی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں اور انسان چوری کے اڈوں سے نکل کر زنا کے اڈوں کو چھوڑ کر سچے اور سیدھے راستے پر آتا ہے اور اسی طریقے سے میری پسندیدہ کتاب تاریخ ملت ہے اس کے مصنف کا کمال یہ ہے کہ اس کے مصنف نے دریا کو کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا اور ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے جھوٹی باتیں بیان نہیں کی سچے واقعات کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے اور اسی طریقے سے میری پسندیدہ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے تفسیر کے اندر بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور ہے میرے پاس تو تین جلدوں میں ہے اور حضرت تھانوی نے اردو زبان کے اندر قرآن کریم کی ایسی تفسیر کی ہے کہ تھوڑے سے الفاظ کے اندر قرآن کریم کے معانی کو مطالب کو بیان کر دیا آدمی اگر بیان القرآن کو سمجھ لے اور اس کا عادی ہو جائے تو تھوڑے سے وقت میں قرآن کریم کی عبارتوں کو قرآن کریم کی آیتوں کو قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے پر قادر ہو جاتا ہے اور چند منٹ کے مطالعے سے آدمی گھنٹوں بول سکتا ہے اور قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں سچے واقعات کا سچے احکامات کا اللہ کے پیغامات کا تذکرہ ہے